काल्हि हम एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐपपर गेलहुँ तऽ ओतय देखलहुँ एक कानमे का छै बड़ा झुमका टाइपमे रहय ओकरा हम मङ्गेलहुँ जे ओकरा पहिरलाके बाद हमरा एतेक नीक लागल हमरापर एतेक नीक लागि रहल अइ आ झुम झुमका भी बहुत खूबसूरत छलै आओर ओकर बड़का छलै लेकिन एकदम लाइट वेट रहै कम ओकर हल्का वजन रहै और बहुत ही सुन्दर लगैत रहै आओर बहुत ही अलग तरहके झुमका रहय अलग अलग मोती छै ओकरा मतलब झुमकामे लटकल रहय आओर बहुत ही प्यारा आओर सुन्दर लगैत रहय